ना हमनाया गोबां रोखोमनि दं जेरैहाय गाथोनाव ना हमनो थाङोब्ला मोनानि समावहाय जेजोंबो सारनो जे लानानै थाङो खबाइफोर मोनानि समावहाय नाखौहाय जाबथुजों जिलिदजोंबो गावनानै नाखौ हमनाय जायो बिदिनो दहला बिलोफ्रावहाय दै राननाय समावहाय ना हमनो थांनायावहाय जे मुस्रि जेखाइ खबाइ लानानै थाङो खेरखाफोर दैखौहाय सारगारनोहाय ना हमनो थांनाय जायो ओमफ्राय नाखौहाय जेब्ला दै देथनो अब्ला खानस्रिखौ नायलनाव सुनानैहाय बोननाय जायो बिदिजोंबो नाखौ हमनो हायो ओमफ्राय बोरसिजोंबो बोननो बोरसियावहाय खानस्रि एबा खोजिमा बिदैफोर लागायनानैहाय दैयाव होयोब्ला नाखौहाय नाया बेखौ जानानै नाखौ हमनो हायो बिदिनो गिदिद दैफ्रावहाय थांब्ला जे खबाइ लानानै थांबाय ना सारनो थाखायहाय ओमफ्राय मोनानि समावबो बोननो हायो नाखौहाय मोनानि समाव बोनोब्ला बांसिन मोननो हायो फुङाव बोननायनिफ्राय मोननायावहाय नास्राय बरख गुरगुलाय एलेंगा थेंगोना बेफोर नाफोरखौ आलथुवायैनो हमनो हायो आरो बोरसिनि दारैहाय मोनायाव बोरसियाव खानस्रि लागायनानैहाय ना हमनो थांनायनि सिगांथ' जेबो बेबायदिनो धोरोम आसारखान्थि बिथिंफोर गैया नाखौहाय फुङाव बोनोब्ला मोनो ओमफ्राय मोनायाव बोनब्ला मोनो आरो ओमफ्राय मोनायावहाय गावो बांसिन जिलिद साथुजों ओमफ्राय सान सानजौफुआवहाय बिलो राननाय बिदि दहला राननायफ्रावहाय दै फिसा फिसाखौहाय आलि थेनानैहाय दैखौ सारगारनानैहाय नाखौ हमनाय जायो